यह जो पक्षी है तो उसको अगर हम देखते हैं तो अगर मान लो मेरे घर के आस पास में मेरा ही गार्डन है आना होता है तो मैं उनके लिए जल भर कर रखता हूँ जल भर कर रखता हूँ ठीक है और दूसरा है दाना वगैरह भी लाकर रखता हूँ और मेरे घर में पक्षी यह सब पले हुए हैं पैरेट है या लाल है यह सब पले हुए हैं तो जब भी उनको बाहर में टांगता हूँ पेड़ में तो सारे पक्षी वहाँ रहते हैं और उनको देख कर मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे हैं जो घर के वह भी खेलते हैं और सब भी देखते हैं अच्छे से और मुझे सबसे ज़्यादा पक्षी पसंद हैं जो मोर होता है वह मोर भी पला हुआ है जिससे मेरे यहाँ तो उसकी देखभाल मैं अच्छे से करता हूँ और बाहर नहीं छोड़ता हूँ कि अन्य जानवर उसको कुत्ता वगैरह पकड़े न तो इसलिए उनकी देखभाल कायदे से करी जाती है और वह घर पर ही रहते हैं और बाहर के मोर आ जाते हैं कभी कभी तो देख कर बहुत अच्छा लगता है औ दूसरी बात यह है कि पक्षी जो है प्रकृति के लिए बड्स बोले तो बहुत इम्पोर्टेन्ट हैं क्योंकि उनसे ही पता चलता है जीवन कितना अनमोल है और कितना वह है क्योंकि पक्षी हैं तो जीवन का कुछ अनमोल नहीं हो पाता इंसान अनुभव क्या होता है जो पक्षी है जैसे तो उसके तो दो पैर ही पैर ही है पैर ही है और और वह दिया है कुछ करने के लिए हाथ नहीं दिया पर इंसान का हाथ भी है तो पक्षियों को देख कर नसीहत ली जाती है कि इंसान कितना महत्वपूर्ण बनाया गया है और फिर भी परेशान रहता है क्यों रहता है कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा अब पक्षी उड़ता है तो उसका कर्म है और जहाँ दाना मिलता है वहाँ बैठ जाता है तो कुछ इंसानियत हम लोगों की बनती है तो पक्षी हैं मुंह से बोल नहीं सकते हैं हाथ से कमा नहीं सकते कुछ कर नहीं सकते तो तो दाना हम लोगों को ही देना है जो खाना पीना हम लोग खाते हैं बचता है तो पक्षियों को डाल देना चाहिए जैसे रोटी वगैरह है वह जानवरों को कुत्तों को दे देना चाहिए या किसी भी गाय को भैंस को दे देना चाहिए फेंकना नहीं चहिए दाना बहुत कीमती होता है जो कमाता है उसको पता चलता है तो पक्षी हम लोगों के सहारे पर ही रहते हैं जैसे हम लोगों को दाना मिलता है और पक्षी जो है वह जैसे किसी के खेत में ज़्यादा पक्षी जाते हैं तो नुकसान हो या चिल्लाने लगता है यह तो मेरा नुकसान कर गए हैं यह तोते यह वह सब मोर है तो पक्षियों को पालना चाहिए हर एक आदमी को नहीं पालना चाहिए तो अपनी छत पर पानी रखना चाहिए और दाना रखना चाहिए जिसमें वह भी आकर अपना जलपान कर सकें पक्षी ऐसी चीज़ है जो प्रकृति की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेन्ट हैं और वह नहीं होंगे तो इंसान का हो इतनी ख़ुशी नहीं मिल सकती और यह यह मोबाइल या नेटवर्क यह टावर सब चल रहे कितना पक्षी तो नष्ट हो गया इसके बारे में कौन सोचता है पर सोचना चाहिए हम लोगों को एक एक घर में दस दस फ़ोन चल रहे हैं तो एक पक्षी नहीं पाल सकते क्या एक घर में चार चार फ़ोन चल रहे तो यह पक्षी पेट्स नहीं रख सकते क्या उसको खिला सकते हैं पिला सकते हैं उसको देखभाल कर सकते उसकी और देखभाल करने क मतलब यह है कि थोड़ा दो चार रुपये का हम उसको खिला सकते हैं दाना वाना लाकर पानी क्या वानी दे करके और पक्षितों का प्रेम तो बहुत अच्छा रहता है घर पर सुबह हुई तो वह अपनी आवाज़ से ही उठाते हैं और वह अपनी आवाज़ से ही उठाते हैं और फिर कोई आ गया तो वह शोर मचाते हैं कोई अन्य जानवर दिख जाए तो शोर मचाने लगते हैं तो इससे हमको अलर्ट होता है कि हाँ हमारे घर में कोई प्रवेश कर गया या मेरे कमरे पर कोई है या कोई जानवर है सांप वगैरह है तो इससे क्या होता अलर्ट रहता है आदमी और रही बात यह पक्षी की तो पक्षी तो वह बेजुबान है ही है वह किसी को कुछ कह नहीं सकता उसको दर्द पेन होती है तो इंसान सोच सकता है अगर तकलीफ़ कि पक्षी अगर स्वस्थ होता तो उड़ता है हालाँकि पक्षी जो ना वह बैठा रहता वह बेचारा भूखा रहता है उसको खाना भी नहीं मिलता है कैसे भी पालना है तो उसमें लोग कहते हैं कि कौन सा जानवर परेशान है कौन सा पक्षी परेशान है तो उसके लिए हेल्प कर सकते हैं तो यह एक पेट्स हेल्पलाइन होना चाहिए तो इससे क्या है कि बहुत लोगों को हेल्प को करना चाहिए अलग से ऐसा है तो बड्स को हम पाल रखते हैं और पाल कर उसकी देखभाल करते हैं तो वह मेरे लिए अच्छाई ही ऊपर वाले सब जगाते हैं तो हम लोग खाना दे रहे उसकी जिंदगी में परेशानियाँ न हो इसलिए हमें उनको पालना चाहिए और पाल कर बहुत अच्छी बात है बर्ड्स पालने के लिए सब लोग हाथ बढ़ाएँ सब लोग अपना कर लें